नुस्तें गोरोवपाक एक तुका पयलो म्हटल्यार पाशयेंस जाय

एक गोरो घाल तुका धाकटो बारीकसो गोरो उपकारतलो की तूं बारीक नुस्तें आतां हांवूय पयलीं जेन्ना शिकलेलो तेन्ना बारीकूत नुस्तें गोरोन आयल्लें सो आमी बारीक ग गरो बानया तेका तेका शिशें घालया

काळें जावंग शेकता नाजाल्या आनी उदकाची एक बाटली घेवन येवं वसपाचें किद्याक थोड्यांग संवय नासना वोतान बसपाक की तुमी उदक मागीर पिया जाय पडटा हायड्रेट हायड्रेशन जाय पडटा त्यातीर उद वापर करा आनी मेन म्हटल्यार एक तुंवें पिशवी एक सॅपरेट घेवन वोसपाचें नाजाल्या तीं नुस्तीं धरता तीं घालतलीं खितून